आमी आयज जीं कामां आनी पदवी पळयता तेच जर आमी वीस वर्सां पयलीं पळयलें जाल्यार तेन्ना आनी आतांचें हितूंत खूब फरक आसा आनी आयज जी आमी कामां आनी पदवी पळयता ती वीस वर्सां पयलीं नासली वीस वर्सां पयलीं जी कामां आसलीं तेन्नाच्यान नवीं कामाय तयार जालीं तशेंच जीं आदीं पयलीं कामां आसलीं तीं खुबशीं बंद पडलीं आनी खुबशे नोकरे वयल्यानूय भायर पडले जेन्ना ह्या दशकाच्या सुरवातीक आयटी बूम जालें तेन्ना खुबश्यो नव्यो नोकऱ्यो ह्या क्षेत्रांत उगडलें खूब जाणांचें पोट भरपाक लागले खूब जाणां कामाक लागलीं फुडें दोन हजार चौदा सालांत जेन्ना जियोचे जियोची क्रांती जाली तेन्ना आमचे मोबायल जे रिचार्ज आमी घालताले ते पयशे ते रिचार्ज खूब कमी किम्मतीन आमकां मेळोंक लागलें तितूंत बाजारांत काॅम्पिटीशन वाडलीं खूब जाणांनी आपलो उद्द्योग सुरू केलो जशें इंटरनॅटार कन्ज्मशन वाडलें तशें खूब जाण ऑनलायन वळ वळले दोन हजार पंदरा सालांत केंद्रीय सरकारान मुद्रा येवजण लाँच केली तेन्ना खूब जाणांक लाॅन घेवपाक मेळ्ळें पन्नास हजाराचें एक लाखाचें पांच लाखाचें धा हजाराचें तशेंच एम एस एम इ लाॅन आसले जे धा लाखांच्यान एक कोटी आणी एक कोटी वयरूय लाॅन मेळटा तशें हितूंत कितें जालें खूब जाण उद्द्योक क्षेत्रांत येयले आनी खूब जाणांनी प्रगती केली ह्या आप आपल्या प्रगतींत राष्ट्र पातळीर पळय पळोवंक गेल्यार राष्ट्राची एक भाशेन उदरगत जाली ह्या इंटरनॅटच्या बुमांत आनी ह्या हें जें रिवुल्यूशन जालें जिओचें आनी तेच्या मागीर जे बाकिचे तेचें तेंचें कॅम्पिटीटर आसा तेंच्यानी जशे पयशे देंवयले आणी इंटरनॅट कन्जम्पशन जशें वाडलें तितूंत ऑनलायन बिजनॅसाक खूब तेंको मेळ्ळो इन्स्टाग्राम मार्केटींग आनी ड्राॅप शिपिंग हें एक प्रमुख उदाहरण